لمبی بائک یاترا پر سوستھ رہنا کافی مہتوپورن ہوتا ہے میں اس کے لیے کچھ اوپائے اپناتا ہوں جو مجھے اس سفر کے دوران سوستھ رکھنے میں مدد کرتے ہیں پہلے تو میں اپنے بائک کی سیٹ سیٹنگ تھوڑی صحیح کرتا ہوں تاکہ میری پیٹھ کو کم دباؤ لگے اس کے علاوہ میں صحیح روپ سے کچھ کچھ جگہ رک کر راستے میں آرام کرتا ہوں تاکہ شریر کی لگاتار جو بائک چلاتے ہوئے آئے ہیں وہ تھوڑے آرام مل سکے کمر تھوڑی درد سے کم ہو بائک یاترا کے دوران مجھے سڑک کے کنارے پر ملنے والے سٹریٹ فوڈ کا آنند لینے کا موقع بھی ملتا ہے مجھے الگ الگ پرکار کے سٹریٹ فوڈ آئٹم پسند ہیں جن کی جس سے جیسے کی جیسے ہو گیا چاٹ پانی پوری اور وڑا پاؤ وغیرہ آدی یہ نہ کیول اچھے ہوتے ہیں بلکہ یہ یاترا کے دوران اپنے شریر میں طاقت بھی لاتے ہیں حالانکہ لمبی بائک یاترا کے دوران کبھی کبھی پیٹھ درد یا کندھے میں درد کا انوبھو تو ہوتا ہے یہ بائک کی سیٹ کی غلط سیٹنگ کی وجہ سے ہوتا ہے لمبے سمے تک میرا بیٹھے رہنے کا یا غلط پوزیشن میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے اس لیے میں ہمیشہ دھیان رکھتا ہوں کہ میرے پیٹھ اور کندھے صحیح پوزیشن میں ہوں اور مجھے یاترا کے دوران کوئی پریشانی نہ ہو اور یاترا کے بیچ کچھ کچھ سمے رکنے بھی ہوتا ہے بائک یاترا کے دوران بیٹھ میں بہت درد ویسے ہوتا ہے لیکن اسے روکنے میں ہمیں اس کا پوزیشن صحیح کرنا پڑے گا بیٹھنے کا تو اسی لیے بیٹھنے کا پوزیشن تھوڑا صحیح رکھیں اور میں یہ بولوں گا کہ اکیلے رائڈ نہ کریں زیادہ صحیح ہوگا اپنے ساتھ ایک ساتھی رکھیں جو آپ کی مدد کرے